म्हाका दिसता विश्वांतलें हेर ग्रहांचेर जिवीत आसा कित्यात आजच आमी भारताच्या वतीन जें चंद्रयान सोडलें आनी त्या चंद्रयाना कडच्यान आमकां जें कितें मे जो मेसेज आमचे पर्यंत पावयलो ताजे वेल्यान दिसता जिवीत आसा अशें पूण हाजे पयलीं खुबशे हाजे ग्रहांचेर प्रत्येकान प्रत्येक राज्यांनी प्रत्येक स्टेटींनी हाजे नॅशनांनी हें धाडिल्लें आसा पूण आमगे म्हाका तरी दिसता आमगे लेटेस्ट आमग्या गोंयां भारतांतल्यान पळय चंद्रयान धाडलें आनी चंद्रयानाची आयज पळय आमकां जी माहिती मेळटा ताजे वेल्यान दिसता थंय जिवीत आसा अशें